श्रीमत भगवत गीता पढ़ी करे मूंखे कई प्रसंगन ते रोअण आयो जीअं त अर्जुन खे श्री कृष्ण भॻवानु चवे थो तूं गाण्डीव धनुष खणि ऐं पंहिंजे मामा चाचाजनि जेके बि तुंहिंजे कुरुक्षेत्र में साम्हूं तुंहिंजे तुंहिंजा पंहिंजा माइट वेठा ताईं ॿीठा ताईं उन्हनि सभिनीनि खे धनुषनि सां वार कर हुन महिल मां सियर थी सियर थी वियसि की पंहिंजनि माण्हुनि खे माण्हू कीअं थो मारे सघे ऐं ॿियो प्रसंग आयो जंहिंमें द्रौपदी खे चीर हरण जे टाइम ते दुशाशन मूंखे ग़लति कमु पियो करे हुन वक़्तु मूंखे ॾाढो रोअण आयो की भॻवानु जी भक्त थी करे हुन सां अहिड़ो वहिंवार वेठा कनि हुनजा पंहिंजा ई नाता नाते रिश्तेदारु जॾहिं हुन पूरो सरैंडर करे छॾियो भॻवानु खे तॾहिं भॻवानु स्वयं प्रकट थिया ऐं द्रौपदी जो इहो लाज़ रखियो भॻवानु चवण जो मतिलबु आहे भगवत गीता में भॻवानु चए थो फुली सरैंडर थी वञ मुंहिंजे चड़ननि में तमामु ॿिए चिंतित थी करे हिकदमि मां तव्हां वटि ॾुकंदो ॾुकंदो ईंदुसि